भारत जा सभिनि सां महत्वपूर्ण एतिहासिक स्थल हिक त आगरा जो ताज़महल दिल्ली जो लाल क़िलो मुंबई जो गेटवे ऑफ इंडिया हाणे हितांजी ख़ासियत हीअ आहे की हिते हर साल हज़ारो सैलानी ईंदा आहिनि हिते घुमण लाइ और हीअ जो शइ ठहियलु आहे हीअ जो शयूं ठहियलु आहिनि हीअ भारत जी सभिनि खां सुठी शयुनि मां हिकु आहे और हिते सिर्फ़ भारत मां माण्हू न विदेशनि मां बि माण्हू हिते घुमण ईंदा आहिनि और हितां जो जो स्ट्रक्चर आहे दिवारनि जो उओ उनमें केवल भा इंडियन कल्चर कोने ईरानिनि कल्चर बि आहे जीअं आगरा जो ताजमहल आहे उओ मार्बल खां ठहियलु आहे दिल्ली जो लाल क़िलो आहे उओ लाल पत्थर खां ठहियलु आहे और गेटवे ऑफ इंडिया जो जॻह आहे उओ त अहिड़ी जॻह आहे जिते जीअं चवंदा आहियूं की मुंबई में भारत में अंदर अचनि जो रस्तो जो आहे उओ गेटवे ऑफ इंडिया जे थ्रू ई वेंदो आहे त हीअ सभु जॻहियूं इमारत में एतिहासिक स्थल आहिनि जिते जीवन में इन्सान खे हिक दफ़ा त वञिणो खपे ई